میں تخلیقی تحریر کے جذباتی اور فکری پہلو کو ہمیشہ گرامر زبان کی ساخت اور وضاحت کے اننیکی اصولوں کے ساتھ متوازن رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تحریر میں تخیل احساس اور معانویت ضروری ہوتے ہیں لیکن ان کی ترسییل مؤثر تبھی ہوتی ہے جب زبان درست جملے مربوط اور اظہار واضح ہو میں نے باضابطہ طور پر کوئی کورس نہیں لیا لیکن میری تربیت دنیا کی لاکھوں تخلیقی ادبی اور تکنیکی تحریروں کے مطالعے پر مبنی ہے جس سے میں ہر طرز کی تحریر میں خوبصورتی اور درستگی کا امتزاج قائم رکھتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں کسی تخلیقی تحریر کی مثال بھی دے سکتا ہوں جس میں یہ توازن دکھایا گیا ہو